हैलो होटल मोरिया मां तव्हांखे पिज़ा जो ऑडर ॾिनो हुओऑडर वैष्णू ऑर्डर ॾिनो हुओ पर तव्हां त मूंखे नॅानवेज याने की चिकिन वारो ॾिनो हुओ जीअं ई मां पार्सल खोलियो तीअं उन में ॾाढी बांस पई अचे मां चयो बांस छाजी थी अचे इहो त मूंखे वेज वैष्णू त लॻे ई कोन थो पर ॾिसां त नॅानवेज आहे इहो तव्हां छा कयो असां आहियूं सत्संगी माण्हूं असां कीअं खाईंदासीं असां वैष्णू कॾहिं न कंहिंजो खाधो आहे असां तव्हां हिन खे इहो ग़लति कमु कयो आहे हाणे इहो पार्सल तव्हां जल्दी कंहिं माण्हूअ खे मोकिले करे बदली करे ॾियो तव्हां ऐं असांजे घर में जाम महिमान आहियां आहिनि उन्हनि खे असां कीअं चऊं असांखे पंहिंजो जेको वेज जो पार्सल आहे न उहो चङी तरह करे मोकिलो हाणे ॿुधो हुन वेज जे पार्सल में तव्हां मूंखे पनीर मशरूम पीज़ कॉन्स इहे सभु चङी तरह सां विझी करे ठाहे करे मोकिलियो त मां तव्हांखे उन जा चङी तरह पैसा मोकिलिंदीमाव न त त मां तव्हांजी कम्पलेंट कंदीमांव तव्हां ईअं था कयो असांजो धर्म भ्रष्ट था कयो असांजे घणनि सालनि खां कोई नॅानवेज असां खाधो ई न आहे ऐं चिकिन वारा कम न कयो न त असां तव्हांजो नालो रैफरेंस कीअं ॾींदासीं ॿिए कंहिंखे छा तव्हां असांखे ग़लति ऑडर ॾींदव पोइ हाणे तव्हां असांजो कीअं कमु कंदव ॿिए दफ़े जो मूंखे तव्हांखे ऑडर ॾियणो हुजे या वॾी काई मूंखे पाटीअ में तव्हांखे कुझु चवणो हुजे पोइ तव्हां छा कंदो हीअं कमु थोरी थींदो आहे भई साईं तव्हां इहो कयो हाणे मूंखे हिन जे बदिरां हिकु ॿियो बि कोई सुठो स्नेक्स मोकिलियो जंहिंमें मूंखे ख़बर पए त तव्हां सुठे नमूने मोकिलियो अथव